ٹیکنالوجی نے تلنگانہ میں کافی متاثر کیا ہے عمومی طور پر ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون دستیاب ہے جوکہ اسے چلانا آتا ہے اور کافی کچھ معلومات ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو قابل بنا رہا ہے ہر شخص یہاں پر جیسے کہ ہر کسی کے پاس شوشل میڈیا ہے ہر کسی کے پاس ٹیکنالوجی دستیاب ہو رہی ہے کیونکہ تلنگانہ کا آئی ٹی ہب حیدرآباد جو ہے کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور تلنگانہ اس سے کافی مشہور ہو رہا ہے اور کافی متأثر ہو رہے ہیں اس تیکنالوجی سے